हलो जी सर बाबा टेलीकॉम से बोल रहा हूॅं सर जी सर काफी नए मोबाइल लांच हुए हैं सर स्मार्ट में भी हैं काफी मोबाइल हैं सर सर सैमसंग का है

सर इसकी रैम है सर फाइव जी में है और जी और इसकी रेट है सर पैंतीस हज़ार रुपए से स्टार्ट है तेरह लाख तक की रेंज है इसमें स्मार्ट कैमरा है हाॅं जी सर रेंज सर इसमें काफी है बक चौंसठ जीबी तक की रेंज है

जी सर एक नोकिया का है सर सर नोकिया की पच्चास हज़ार से स्टार्ट है इसकी रेंज है सर चौरासी जीबी से ऊपर सर बैक बैटरी बैकअप है सर बहत्तर घंटे का प्राइस सर पच्चास हज़ार से स्टार्ट है डेढ़ लाख तक की प्राइज में है सर ए एक रियलमी का है जी रियलमी का क्या है थोड़ा इस से सस्ता पड़ जाएगा उसकी रेंज चौंसठ जीबी से स्टार्टिंग है और रेंज उसकी रियलमी की सर बीस हज़ार से सत्तर हज़ार के बीच में समथिंग आ जाएगा फोन सर जी सर डिजिटल कैमरा काफी अच्छी इसकी खूबियाॅं भी हैं इसमें सर और इसमें एप क्वालिटी काफी अच्छी शानदार है सर और इसमें कैमरे की और आवाज जो बात करते हैं उसकी काफी अच्छी शानदार लुक जो नया लुक चला है ना सर मोबाइल का वो लुक है इसमें सर

मॉडल तो सर काफी है और एक मॉडल उसमें आया है सर गैलेक्सी आई टुवेंटी जी सर

और उनकी रेंज चोसठ जीबी से और बहत्तर जीबी तक हुए हैं जी सर जी सर बीस पच्चीस हज़ार के समथिंग मिल जाएगा लेकिन उनकी रेंज थोड़ी कम मिलेगी जी सर बत्तीस जीबी रेंज आएगी हाॅं जी सर रियलमी का भी है कम रेंज का और अठारह हज़ार के समथिंग पड़ जाएगा आपको